जी हाँ मैं किस जी हाँ मैं वास्तव में एक खेल की कहानी क्या पात्र से बहुत ज्यादा जुड़ी हूँ मेरे बच् मेरे बचपन से मैं एक खेल के पात्रों से जुड़ी हूँ और मुझे हॉकी खेल बहुत ज्यादा पसंद हैं जिसमें सात प्लेयर होते हैं और मेरे जीवन में खेल ही खेल के लिए सबसे ज्यादा महत्तवपूर्ण स्थान रहा है और खेल में सेवेन प्लेयर होते हैं खेल हमारी जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अंग है और वह हिस्सा भी है जिससे कि दिमाग तेज होता हैं हाथ पे हाथ पैर और ना जोड़ें मजबूत होते हैं और वह हमारी जिंदगी में एक एक विद्या के रूप में प्रस्तुत होता है जिससे कि हम कभी जिन अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और आगे ही नहीं अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए उज्जवल भविष्य के लिए ये गेम का बहुत ज्यादा महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे जीवन में बिना गेम बिना खेल के जीवन में कुछ भी संभव नहीं हैं और खेल की वजह से ही हम अपने अपनी सरकारी जॉब या कोई और जॉब में सहयोगपूर्ण भाग ले सकते हैं जिससे कि जीवन में खुशी और आनंद मिलता हैं खेलने से दिमाग तेज होता है और और खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने हम स्वयं तो खेलें लेकिन दूसरों को भी खेल में आ खेल में भाग लेने के लिए प्रेरित करें और वह हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है